बर्तन धोने की प्रक्रिया देखा जाए तो पहले बर्तनों में से गंदगी साफ कर कर उनका जो बचा हुआ खाना होता है उसे साफ कर कर उसे साफ पानी से एक बार धो लें फिर आप देखंगे कि बाज़ार में साबुन और डिशवॉशर मिलते हैं बर्तन धोने के लिए हम उसका उपयोग बर्तन धोने में फिर करते हैं हम एक एक बर्तन को अच्छे से साबुन लगा कर उसे अच्छे से मांजते हैं फिर उसे पानी से साफ करते हैं तैलीय जो तैलीय बर्तन होते हैं उन्हें धोने में काफ़ी दिक्कत आती है देखा जाए तो मार्किट में एक लोहे का बर्तन धोने वाला जूना आता है हम उसके उपयोग से अच्छे से साबुन लगा कर तैलीय बर्तन को अच्छे से घीस कर अच्छी तरीके से साफ कर कर उसे साफ कर पानी से साफ कर देते हैं तो इस तरीके से हम तैलीय बर्तन को साफ़ करते हैं यह यह सारी बातों को ध्यान रख कर बर्तन अच्छे से धोये जा सकते हैं